نوزائیدہ بچے کی پہلے سال کے دوران مختلف ثقافتوں اور روایات کے مطابق مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے یہ رسومات بچے کی صحت خوشحالی اور خوشی کے لیے دعائیں مانگنے اور خاندان و کمیونٹی کے ساتھ خوشی منانے کا ذریعہ ہوتی ہے یہاں کچھ عام رسومات کا ذکر ہے جو نوزائیدہ بچے کے پہلے سال کے دوران مختلف ثقافتوں میں ادا کی جاتی ہے اذان یا نام کرن اذان اسلامی روایت میں نوزائیدہ بچے کے دن میں اذان دی جاتی ہے عام طور پر یہ عمل بچے کے پیدائش کے فوراً بعد کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے ہو عقیقہ ساتویں دن یا کسی اور مناسب دن پر بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور عقیقہ کے طور پر جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور اس گوشت کو غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے نام رکھنے کی رسم بچے کا نام رکھنے کے لیے ایک خاص تقریب منعقد کی جاتی ہے جسے نام کرن کہا جاتا ہے جڑا کرم نام کرن یہ رسم بچے کے پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنے کے لیے کی جاتی ہے جو عام طور پر گیارہویں دن ہوتی ہے خاندان کے بزرگ یا پنڈت بچے کا نام تجویز کرتے ہیں بال ودھان بچے کے پہلے بال منڈوانے کی رسم جسے مندن یا جڑا کرم کہا جاتا ہے یہ رسم عموماً بچے کے پہلے یا تیسرے سال میں کی جاتی ہے اور اس کا مقصد بچے کی روحانی کو پاک کرنا ہے کرسمہ نوزائیدہ بچے کے پہلے چند مہینے میں اوستما کے رسم ادا کی جاتی ہے یہ رسم پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ انجام دی جاتی ہے اور بچے کو عیسائی مذہب میں شامل کیا جاتا ہے کرسمہ کا دن بعض روایات میں بچے کے کی باد خاندان اور دوستوں کے ساتھ یہ خوشی کی تقریب منائی جاتی ہے ختنہ یہ رسم یہودی روایات کے مطابق بچے کی پیدائش کے آٹھویں دن کی جاتی ہے جس میں بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے نام رکھنے کی رسم اس رسم کے دوران بچے کا نام بھی رکھا جاتا ہے جیسے بریڈ میلہ کہا جاتا ہے یہ رسومات نوزائیدہ بچے کے زندگی کے ابتدائی سال کو خاص بنانے اور خاندان اور کمیونٹی کے ساتھ اس خوشی کو منانے کا اہم حصہ ہے ہر ثقافت میں اس رسومات کے مختلف طریقے اور اہمیت ہو سکتی ہے لیکن سب کا مقصد بچے کی خوش خوشی حفاظت اور خوشحالی کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے